آج کے زمانے میں پڑھائی کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کیونکہ آن لائن ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے آن لائن جو پڑھائی کرتے ہیں اس میں پڑھائی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی رہے کسی بھی جگہ پہ رہے یہاں سے کہیں بھی رہے ان انہیں پرھنے میں دقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کر کے بڑےکالجز میں جائے وہاں بہت دور ہے بڑےکالج تو وہاں سے اب وہاں سے جب آسان ہو گیا ہے کہ آرام سے بیٹھ کر کے گھر پہ ہی پڑھ سکتے ہیں آن لائن کالجز کے آن لائن کی وجہ سے ایجوکیشن کی وجہ سے اور اس سے فائدہ دوسرا یہ ہوا ہے کہ باہم ہم بھی پڑھتے ہیں اور میرے بھائی بہن جو ہیں ساتھ میں میں بیٹھے رہتے ہیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے اسکولوں میں جانے کے وجہ سے وہ جا رہے ہم بھی جا رہے ہیں تو دونوں کا پیسہ بھی لگتا ہے اور بہت سارے خرچے بھی ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا آن لائن کے وجہ سے کہ ہمارے گھر میں بھی سب بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں ایک ہی ایک ہی فون سے ایک ہی فون سے ایک یہ کہ اتنا کم پیسہ میں سبھی پڑھ لیتے ہیں اس سے بہت ہی بہت بڑھیا ہوا ہے کہ آن لائن ٹیکنالوجی آنے کے وجہ سے اس سے بہت بہتر ہے کہ آرام سے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جا رہے ہیں بس اسٹینڈ وہاں پہ جا رہے ہیں بس کا ٹکٹ لگا رہے ہیں ٹرین پکڑ کے جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے اس سے بہت بڑھیا ہو گیا ہے آن لائن ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے یہ بہت ہی بڑھیا ہے کہ پیسہ کم خرچ میں بہت بڑھیا پڑھائی ہو جاتی ہے بہت ہی بڑھیا ایجوکیشن مل جاتا ہے یہ بہت ہی بہتر ہے ہمارے کچھ بہت حد تک بہتر ہے اور آن لائن ٹیکنالوجی نہیں آنے کی وجہ سے پہلے لوگ یہاں سے پیسہ خرچہ کر کے آگے جاتے تھے اور جا کر کے وہاں پہ نہ ٹرین کا ٹکٹ کٹاؤ پھر آگے جاؤ وہاں سے جاؤ اور بہت سارے جگہ جاؤ وہ پہ پڑھو وہاں جا کے وہاں جانے میں بہت خرچہ لگتا تھا وہاں جا کر کے روم بھاڑا لے وہ کرے وہ کرے اور روم بنا کھانا پینا وہاں کا بہت زیادہ پیسہ بھی لگ جاتا تھا اور پڑھائی بھی ہوتی تھی تو اس سے آن لائن آنے کے وجہ سے اب گھر پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور گھر پہ ہی بیٹھ کر کے آرام سے کھانا بھی ہو جاتا ہے اوڑ سب لوگ بیٹھ کے پرھ بھی لیتے ہیں ہم بھی بیٹھ کے آرام سے گھر پہ پرھ لیتے ہیں اس سے بہت برھیاں ہوا ہے آن لائن ٹیکنالوجیاں آنے کے وجہ سے بہت برھیاں ہوا ہے گھر میں بھی سب پریوار بھی بیٹھے رہتے ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہے بچے کیا نہیں پرھ رہے ہیں اس سے بہت برھیاں ہوتا ہے یہاں سے سمجھ بہت برھیاں ہوتا ہے پرھنے سے اور پڑھ سبھی پڑھتے رہیں آن لائن ہی پڑھائی کرے اس سے بہت بہتر ہے آرام سے آن لائن پڑھائی کرے اور دوسرے نام دوسرے ضلعوں میں نہ جائے دوسری جگہ پہ نہ جائے آرام سے آپ نے اپنے ہی جگہ پہ بیٹھے رہے پڑھتے رہے گھر میں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آن لائن کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہی بہت برھیاں ہے کہ آن لائن آ گیا ہے اور پیسے بھی نہیں زیادہ لگتے ہیں بچے بھی پڑھ لیتے ہیں ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں اور بچے سب بھی بیٹھے رہتے ہے تو وہ بھی سمجھ لیتے کہ ہاں کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں اور بچے سب بھی سمجھتے ہیں اس سے بہت بڑھیا ہوا ہے آن لائن کلاس سے اور وہاں پہ جانے سے بہت زیادہ پیسے بھی لگ جاتے تھے اور ہم تو کہہ رہے ہے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے آن لائن کلاس آنے سے بہت بہتر ہے بہت بڑھیا ہے آن لائن کلاسیں چلنی چاہیے سب پڑھے اپنے گھر میں بھی پڑھے آن لائن کلاس ہی پڑھے اور جا کے پڑھتے رہیے آرام سے بیٹھ کے پڑھے گھر پہ ہی